जय झूलेलाल भेण हा अॼु मां ज तव्हां खे सॾु कयो हुयो घरि ॾेखारण लाइ हलो अचो अॼु पंदिरहें माड़े ते फ्ले फ्लेट ॾिसूं था हा अंदरि हलूं था ही पंदिरहो माड़ो आहे ऐं हितां खां अंदरि हलंदे फ्लॉ फ्लोर प्लान त तव्हां ॾिठो ई हूंदव जेको असां ब्रॉशर ॾिनो हुयो हुन में वरी तव्हां हिकु दफ़ो ॾिसी वठो हलो हिन साइड होल आहे ऐं तंहिं खां पोइ मॉड्युला किथे न अॼु कल्ह जे हिसाब सां ठाहियो आहे पुठियां वेंदे वॉश एरिआ बि आहे ऐं जेको ॾिसणु ईंदव उहे फ्लेट में मिलंदव तंहिंखां पोइ अॻियां अॻियां हलंदे हिकिड़ो मास्टर बेडरुम आहे ऐं जंहिं में अटेच वॉशरुम आहे तंहिंखां पोइ ॿाहिरि निकिरंदे हिकिड़ो ॿियो फ्लेट ॿियो मास्टर बेडरुम आहे हुते बि अटेच्ड वॉशरुम आहे ॿाहिरि ईंदे पाणि डायरेक्टली ॿाहिरि वञी था सघूं ऐं बिन्हिनि बिन्हिनि मास्टर बेडरुम सां बालकनी आहे जेकी चङी वाइड एरिआ सां गॾु ईंदी आहे हिक हंधि तव्हां सूरज उॻंदे ॾिसंदव ऐं ॿिए हंधि सेट थींदे ॾिसदंव जेको सूरत ढलंदो आहे हूअ ॾिसंदव हिन फ्लोर ते त रेंट एतिरी ज आहे ऐं तंहिंखां पोइ जे रेट तव्हां खे घटि खपे त हेठे फ्लोर जा प्लैन्स तव्हां ॾिसी था सघो हेठि बि फ्लेट्स आहिनि उहे तव्हां हिकु दफ़ो हली ॾिसी था सघो हलो हेठि हितांखां ई हेठि वेंदा आहियूं त हितां खां बि वियूं बिल्डिग में तव्हां भई सीड़ियुनि ते वेठा आहियो त बि वियूं सुठो ईंदो आहे ऐं एकदमि नयों कंस्ट्रक्शन आहे त हुन हिसाब सां तव्हां समुझी था सघूं के हिन हिसाब हाणे जे टाइम ते कंस्ट्रक्शन ॾाढा मस्तु ईंदा आहिनि हा लोन सिस्टम आहे लॻिभॻि लॻिभॻि पंदिरहं खां वीह बिल्डिंगूं हिन हिक केम्पस जे अंदरि अचनि थियूं त हुनजे हिसाब सां असां हीअ असांजी ज़िमेदारी आहे की असां तव्हां खे लोन कराए ॾियूं ऐं हींअर त हिन में सभिनी सिंधी न ज फ्लेट बुक कया आहिनि त तव्हां समुझी था सघो के तव्हां खे त्यौहार मल्हाइण में इहो सभु करण में केॾी मज़ा ईंदी ऐं के सिंधी त्यौहार लॻिभॻि कोई मल्हाईंदो कोन हूंदो आहे कारणि के ॾाढा घटि सिंधी माण्हू आहिनि ही त मतलबु असां लाइ बेज़िक नेसेसिटी आहे हू त हूंदो ई हूंदो हा आहिनि आजूबाजू में नया नया ठहनि ज था ऐं ॿाहिरि निकिरंदे केम्पस जे ॿाहिरि निकिरंदे ई आहे सुपर मार्केट अथव हा भले अचिजो